आप ट्रेवल एजेंसी से शिफली मैडम बात कर रहीं है जी मैडम हमें अपने परिवार के साथ ओंकारेश्वर जाना है इंदौर से हमें आपकी एक गाड़ी चाहिए हम सात लोग हैं हमें सात सीटर गाड़ी चाहिए किराए से हमें तीस तारीख़ को जाना है इंदौर से ओंकारेश्वर तो आप हमें बताएँ कि आपका कितना ख़र्च रहेगा आपकी गाड़ी का

तो फिर मुझे तीस तारीख़ को आपकी गाड़ी मिल जाएगी हाँ अलग से हमें आपको क्या ख़र्चा देना होगा क्या रहेगा दिन का क्या लेते हो आप

हम ये जगह जाएँगे तो आपका क्या चार्ज रहेगा आपकी गाड़ी का एक दिन के कितने हिसाब से लेते हो आप जैसे हमें वहाँ से खण्डवा जाना हुआ तो खण्डवा का क्या चार्ज रहेगा हमें आपको पंद्रह हज़ार रुपये अगर गए तो पंद्रह हज़ार रुपये देना है डीजल देना है टोल टैक्स देना है तो हम को तीस तारीख़ को जाना है तीस तारीख़ को शाम को चार बजे तक आपकी गाड़ी हमारे यहाँ भेजने का कष्ट करें आप